हमारे अलावा बागवानी की सबको बहुत शौक है क्योंकि हम लोग सभी पौधे लगाते हैं कोई किसी का लगाता है कोई गुलाब का लगाता है कोई जैसमीन का लगाता है ये बहुत सी जो पौधे होते हैं फूलों के पौधे हैं उनको भी बहुत लगाते हैं और अच्छे अच्छे खाद डालते हैं सुबह शाम उसकी सिंचाई करते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो उसको छानना भी पड़ता है एक शिकर के सबको छांटते हैं अच्छे लगते हैं देखने में बहुत सुंदरता लगती है फूल हैं तो वो नाना प्रकार के होते हैं सुगंधित फूल हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं बाग में जब घूमते हैं तो उसकी सुगंध आती है तो हमको मन प्रसन्न होता है और हमारे घर में सभी सुबह शाम पानी सींचते हैं उसको मतलब उसकी देखरेख इस प्रकार से करते हैं जैसे कोई इंसान की देखरेख करता है छोटे बच्चों की देखरेख करते हैं इसी प्रकार हम लोग फूलों की देखरेख करते हैं